अचि अचि किरन वेहि जय झूलेलाल किरन तुंहिंजी मूंखे छ्हनि महिननि जी एकैडमिक रिपोर्ट मुंहिंजे हथ में आहे त मां हीअ ॻाल्हि ॾिठी आहे की तूं भई हिस्ट्री में सुठियूं मार्कू न खयूं अथई ऐं तुंहिंजो हिन साल हिस्ट्री जो किताब बि पूरो न हुयो सो बाकी तुंहिंजी जिओग्राफी में त मार्कू सुठियूं अथई ऐं तुंहिंजी हिंदी मराठी बि ॾाढी कमज़ोरु अथई हिंदी मराठी ते ध्यानु ॾे हिकु कोई एक्स्ट्रा क्लास वञि हिंदी मराठी लाइ न त अॻियां हली ॾाढो तोखे तकलीफ़ सहन करणी पवंदई छाकाणि त इहा अहिड़ी भाषा आहे जेकी असांखे जिंदगी भर जाम जॻहिनि ते कमु ईंदी अथई न पर तूं थोरे वक़्त खां पोइ लॻाईंदीअं त पोइ तोखे जीअं तूं वॾे स्टैंडर्ड में वेंदीअ त ओतिरी तोखे वधीक तकलीफ़ थींदईं सिखण में छाकाणि त उन टाइम ते क्लास ई तुंहिंजो चङी देरि हलंदो आहे त तहिंखां सुठो अथई हिन वैकेशन में ई चालू करे छॾि बाकी तुंहिंजी इंगलिश में त मार्कूं ठीकु ठाकु आहियूं अथई पर तुंहिंजो ग्रामर बि ऐॾो सुठो कान अथई त थी सघई त ग्रामर जा बि थोरा बुक पढ़नि चालू कर ईअं त घणे ई किताब अथई न बि त अगरि तोखे न बि सम्झ में अचई त गूगल तां बि काई ॻाल्हि तूं ॾिसी सघंदी आहीं उन ते बि ॾाढो ज्ञान सुठो मिलंदई ईअं त असांजे आसे पासे में ई चङा क्लासेस वारा आहिनि जे वटि तूं वञी सघंदी आहीं पर अगरि मुंहिंजी मञी त गांधी रोड ते हिकु ॾाढो सुठो अथई मराठी हिंदी वारो जेको सेखारींदो अथई जाम सुठो

ठीकु आहे ॿिए सैमेस्टर में हाणे तुंहिंजी मार्क्स सुठी अचणु खपनि ठीकु आहे हाणे ॿिए छहनि महिननि खां पोइ मां तुंहिंजी ॾिसंदमि त तुंहिंजे मार्क्स में मूंखे चङी सुठी इम्प्रूवमेंट अचणु खपे

ठीकु आहे ठीकु जय झूलेलाल